हम जब हम छोटे थे तो लीडो खेलते थे तो लीडो में सोलह गोटियाँ होती थीं उस गोटियाँ तो उस गोटियाँ को जब हम चलते थे तो जब छः आता था तो गोटियाँ काे निकालकर इस्टाेप पर रखते थे इस्टापर से निकालकर फ़िर उसको चलते थे चलते थे जब छः नहीं आता था तो घर में ही गोटियाँ रहती थीं ऊ लीडो हम लोग चार लोग बैठकर खेलते थे अब जब छः आता था तभी हम लोग चलते थे जिसका छः नहीं आता था वह चुपचाप बैठकर ही अपना गोटियाँ खेलते थे एस एही दुसरा खेल है कि चोर छिपइया वाला खेलते थे तो चोर छिपइया में आँख आँख एक लोग मूंदते थे तो चार लोग लुका जाते थे तो ओ जब आँख मुँह खोलते थे जो खोजते थे जो तो मिल जाते थे तो फ़िर वह मिल जाते थे तो दुसरे लोग फ़िर अपना आँख मूंदते थे तो फ़िर चार लोग छिप जाते थे इसी करकर इसी तरह से करके हम लोग यह खेल खेलते थे तीसरा खेल यह है कि हम लोग दो सहेलियाँ थीं उसमें एक्का दुक्का खेल होता है गिट्टी फेंककर खेला जाता था तो उसको यह उसको भी हम लोग खेलते थे उस खेलने के बाद फ़िर हम लोग अपना गुड्डा गुड्डी का भी खेल खेलते थे एक गुड़िया थी एक गुड्ढा था उस गुड्डा गुड्डी को हम लोग साड़ी पहनाकर उसको बिंदी लगाकर उसको चोटी करके और उसका शादी ब्याह करते थे गुड्डा गुड्डी का हम सहेलियाँ मिलकर यह खेले खेलते थे उसके बाद हम लोग जब पाठशाला में पढ़ने जाते तो शनिवार को दोपहर के बाद हम लोग को सर लोग संगीत संगीत कराते थे जैसे में कि कविता कविता बोलने के लिए कहते थे या होली गाने के लिए बताते थे या फ़िर कोई सोहर गाने के लिए कहते थे या कोई भजन गाने के लिए कहते थे तो हम लोग भजन भी गाते थे और बहुत अच्छा लगता था और सब बच्चे तालियाँ बजाने लगते थे और यही सब हम लोग करते थे यही